हाँ मैं ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दूँ दूँगी जो अपनी ड्रॉइंग बस अभी शुरू कर रहा है और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहता है उसे मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि वह अपने ख़ाली पृष्ट ले कर बिंदु से बिंदु मिला कर रेखाएँ बना कर ड्राइंग बनाए छोटी छोटी सरल सरल ड्राइंग बनाए जैसे तितली हो गई फूल हो गया ये इस तरीक़े की ड्राइंग बनाने की कोशिश करें तरह तरह के घर बनाने की कोशिश करें इस तरह से उसकी ड्राइंग में और भी निखार आएगा वह अपनी ड्राइंग और भी अच्छे से बना पाएगा वह धीरे धीरे शुरू करेगा तभी उस की ड्राइंग और आकर्षक बनेगी वह अपनी ड्राइंग में तरह तरह के नए नए रंग भर कर अपनी ड्राइंग को और भी निखार सकता है और वह देखने में भी आकर्षक लगेगी और इस तरह वह ड्राइंग को और भी सुंदर बना सकता है